असांजे महाराष्ट्र में केतिरियूं ई जाम बाजी जानबाजी वारियूं रांदियूं खेॾे सघंदा आहिनि जेकी बि माण्हू ॿियनि शहरनि मां घुमणु ईंदा आहिनि त जीअं पैराग्लाइडिंग रांदि खेॾंदा आहिनि जेकी पंचगिनी महाबलेश्वर में थींदी आहे जंहिंमें जान जो तमामु जोख़िमु हूंदो आहे ॿियो वरी पहाड़ ते बि चढ़ंदा आहिनि उहे सह्याद्री पहाड़ बि आहिनि ऐं वसोटा जो किलो बि आहे इहा रांदि खेॾी वेंदी आहे ऐं फॉरेस्ट कैपिंग जेका लोनावाला में आहे उहा बि सुठे नमूने थींदी आहे